क्वस्चन छै जीवनमे कलाके महत्व की अछि जीवनमे कला के बहुत महत्वपूर्ण महत्व छै एहि दुआरे जे कला कोनो चीजके कला होयत छै आओर कला जेनाकि गीते गाबयके ढोले बजाबयके हरचीजके एक कला होइ छै अगर ओहिकलाके एकदोसरके प्रति कड़ी जोड़िक एकदोसरके सिखायल जाय समाजमे एकदोसर के सिखाके कोनो पद्धतिके काबिल बना देल जाय तऽ ई बहुत नीक बात छियै आओर सब चीजके कलाके एगो महत्व छै अलग अलग